एकशे एक एक हजार दोन णव हजार णवशे अठ्ठ्या णव्वद सात लाख छत्तीस हजार दोनशे तीन बावीस हजार तिनशे बत्तीस